यूट्यूब पर पसंदीदा चैनल जोकि भोजन पकाना सिखाते हैं वह उनमें से एक पसंदीदा चैनल है मेरा खाना खज़ाना जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बनाना सिखाते हैं वो उस चैनल से यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा जैसे कि शाही पनीर बनाना सीखा दाल बाटी बनाना सीखा इडली बनानी सीखी चीला बनाना सीखा इस तरीके के बहुत सारे व्यंजन मैंने बनाने सीखे और अब मैं उन व्यंजनों को लोगों को बना बनाकर खिलाती हूँ और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं वह व्यंजन